साढ़ै ग्रां इत्थै सूह्ल कि साढ़े ग्रां च कच्छ ऐ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कन्नै कि बड़ा बिजनेस चलदा ऐ अपने कोई वि कम्म खोलै कि हर इक कम्म चली जंदा फ्ही अस चाह् रखचै ब्रैड कलाड़ी रखचै कुल्चा रखचै अपनै कपड़े दुकान खोह्लो ओह् बी चली जंदा कि स्टूडैंट बाह्र रौह्नदा कि चली जंदा कम्म सारा कि अपना निक्का मोटा अपना हरी सब्जी बी लाई दी होवै ओह् बी असें कदें बेचनी होवै कि ओह् बी चली जंदा कम्म साढ़ा अपने कपड़े दुकान होई कि स्टूडैंट जियां यूनिवर्सिटी दे बाह्र रौह्नदा हां ते ओह् बी अच्छा कम्म चली जंदा कि अपना नारायणा हास्पिटल ऐ कन्नै की कि कोई बी कस्टमर औंदा जेल्लै हां ते ढाबा होऐ ते कि ढाबा होऐ ते कि रुट्टी शुट्टी खाने ते सब औंदे बाह्र के ढाबा जां परांठा होइया चौल राजमा होइया कोई चने दी दाल होई जो बी होआ कि ढाबा बी अच्छा चली जंदा कि अपना कोई बी बिजनेस ऐ असेंई यूनिवर्सिटी दी बजह कन्नै कि कोई बी बिजनेस अस करी सकने इत्थै अपनी नायराना हास्पिटल होइया कि असें बिजनेस कोई बी करना होऐ कि चाह् रक्खो ठीक ऐ नि अपनै किश बी रक्खो तुस अपना अपना कोई खीरे कोई चाट बी कोई रेड़ी लाऊड़ै कि ते तां बी चली जन्दी जि'यां कोई जूस गन्ना होइया कि अपना यूनिवस्टी दे गेटे कोल बंदा लाऊड़ै कि अपना गुजारा करी लैंदा कि इत्थै लोक गरीब बंदे न ते इ'यै बिजनेस खोह्लियै निक्का निक्का के यूनिवस्टी दे सिरे पर सारा किश चलदा अगर एह् गल्ल हुन जि'यां कलाड़ी कुल्चा होइया कुल्चे कुल्चे दुकान होई नुआढ़ा बिजनेस बी शैल चला दा कपड़े दुकान होई एह् बी अच्छी ऐ अच्छा अपना कोई बी दुकान खोह्लो कि साढ़ा बिजनेस अच्छा चलदा यूनिवस्टी दी बजह कन्नै ठीक ऐ नि अपनै राशन ए दुकान होई ठीक ऐ ना राशन बड़ा लोकल बी बंदा राशन लैंदा कि अगर यूनिवर्सिटी दे प्रोफैसर बी औंदे बाह्र फ्ही ओ राशन बाह्रा लैंदे ओ अग्गे अग्गे जियां कोई फास्टफूड दी दुकान ऐ कि जियां न्यूडल होइया मचुरियन होइया फ्राइड राइस होइया कि एह् कस्टमर यूनिवर्सिटी दा बाह्र आंदे ही आंदे

बाह्र बड़ा किश बिका दा होंदा कि बिजनेस बड़ा अच्छा कि यूनिवर्सिटी दी वजह कन्नै कि असें किश करी सकने नकारा अस कि पे खीरे बी बेचचै कदें चाट खीरे बी बेचचै लून मर्चां लाइयै ओह् बी साढ़ा बिजनेस शैल चली जंदा अगर एह् गल्ल यूनिवर्सिटी दी हां ते अपने जि'यां हुन हर इक चीज बंदै खोह्ली होंदी अपनै नाइयें दुकान खु'ल्ली जा ते ओह् बी चलो कस्टमर बाल शूल कटाने बाह्र औंदे ठीक ऐ कस्टमर जिल्लै बाह्र औंदा ते बाल शूल कटाइयै ते जंदा उठी स्टूडैंट गेट नंबर हुन हर इक दुकान च अपना बिजनेस चला दा बिजनेस चलना एह् होंदा कि अस बड़ी गल्ला दि दिखदे रोह्ने अस दे कि बिजनेस हर इक बंदा करना चाहिदा इत्थै ग्रां दे लोक न कि कोई बी कम्म

कोई किसे दी खोह्ल्ला दा एह् फर्नीचर ते जि'यां बिजनेस आइया कि लोकें'र कुड़ियें शुड़ियें ब्याह होंदे ग्रां च चलो फनीचर जि'यां हुन हार्डवेयर दी दुकान होई लग्गी ग्रां च लैंदे रौह्नदे निक्का मोटा कम्म चलदा रौह्नदा अपना ठीक ऐ नि ग्रां च जिल्लै ओ कम्म हर इक चीज चलदी दिक्खो हुन कोई ओ रेडी कोई फ्रूट सब्जी दा बिजनेस बी अच्छा कोई सब्जी बेचा दा कोई ते ओह् बी बिजनेस ही ऐ ना असी एह् चाह्ने कि युनिवर्सिटी दे कच्छ कोई बी ऐ अपना बिजनेस चला दा ओह कोई कम्म खोह्लो कि साढ़ा नेईं अच्छा कम्म बिजनेस करने लेई बड़ा किश सोचना पौंदा अपनै हर इक दुकान खोह्लो तुस ठीक ऐ नि अस एह् चाहने कि जूनिवर्सिटी दी वजह कन्नै सारा किश असेंई ओ बिजनेस थ्होई दा ते अग्गे और इयै गल्ल ऐ बस और केह् चाहने अस बस यूनिवेस्टी दी वजह कन्नै अस बिजनेस खोह्ली सकने